हैल्लो नमस्ते हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी जरूर जरूर जी दिक्खो अगर तुस जम्मू आये दे ओ ते सारें कोलो पैह्ले ते थोआनू जम्मू शैह्र घुम्मना चाहिदा ते जि'यां जम्मू शैह्र दे बारे च ते सारे जानदे गै न कि एह् मंदरें दा शैह्र ऐ ते मंदरें दे शैह्र च जि'यां तुस ट्रेन तु आए ओ ते साढ़े कोलो शैल ऐ की सारें कोलो पैह्ले तुस बावे माता दे मंदर मत्था टेको फिर जि'यां तुस बावे माता मंदर गे ते कन्ने गे बाग ए बहु ऐ ते बाग ए बहु वी तुस टाइम अपना शैल कड्डी सकदे ओ उत्थुं सारे साढ़ा जेह्ड़ा शैह्र ऐ ओह् बड़ा सोहना लब्दा ऐ कन्नै के तवी जेह्ड़ी नदी ऐ ओह् बी बगा दी ऐ और जि'यां थोआनू पता ऐ अजकल्ल बरसात दा मौसम ते बरसात दे मौसम च शैल उदे च पानी वी आए दा ऐ ते एह् ऐ कि जेल्ले तुस बाग ए बहु तों नजारा दिक्ख गे ते थोआनू बड़ा गै शैल लब्बग ते बाग ए बहु दे बगैर वी ओह्दे कन्नै गे इक और साढ़ी माता न जिसी अस मोह माया आखने ऐं ते मोह माया मंदर वी इक बड़ी सोह्नी जगह उप्पर ऐ बड़ी कि इक शांत जगह उप्पर ऐ ओह् बी इक बड़ी सोह्नी जगह ऐ फिर उदे बाद इक साढ़े इक बड़ा ही प्राचीन इक किला ऐ जिसी अस हरी पैलेस वी आखने ऐ ते ओह् बी इक बड़ी सोह्नी जगह ऐ जित्थे तुस जाई सकदे ओ ते चीजां दिक्खी सकदे ओ इदे कण इदे इलावा हरी पैलेस दे कन्नै के मांडा जू ऐ जित्थे थोआनू लग्ग लग्ग बक्ख बक्ख थोआनू जानबर लब्बन गे लब्गे ते इस तरीके कन्नै तुस एह् सारी जगहं न जेह्ड़ी तुस जम्मू शैह्र च दिक्खी सकदे ओ इदे आलावा वी और बड़े सारे मंदर न बड़े सारे बाग न ठीक ऐ ओह् बी तुस दिक्खी सकदे ओ जम्मू शैह्र च ते इदे अलावा इक दिन च ते तुस एह् दिक्खी सकदे ओ अगले दिन च तुस थोह्ड़ा जम्मू तू थोह्ड़ा बाह्र जाना पोना ऐ दिक्खने ताईं ते उदे ताईं तुस जाई सकदे ओ मानसर मानसर जाई सकदे ओ मानसर उत्थे थोआनू इक शैल बड्डा तला लब्बग झील जिसी अस झील आखने ऐं ते झील लब्बग उत्थे म मच्छियां वी लब्ब लबनियां थोआनू और बड़ी गै शैल जगह ओह् बड़े टूरिस्ट जन्दे न लोकल लोक वी बड़े जन्दे न उत्थे ते उदे अलावा इक सुरिंसर जगह ऐ ओह् मानसर तो गै मानसर तो गै कोई ठारां बीह् किलोमीटर दी फासले च ऐ ते ओ दिक्खी सकदे ओ ते उदे बाद तुस एह् पूरा दिन क कडियै उदे कन्नै गै इक और जगह ऐ मनवाल ओह् वी इक बड़ी गै प्राचीन जगह ऐ उत्थे थोआनू बक्ख बक्ख पराने प्राचीन मंदर लब्बग लब्गे और उत्थे थोआनू जेह्ड़ी त्रिकुटा दी पहाड़ियां न ओह् पहाड़ियां थोआनू उत्थु एहसास होगा कि ओह् पहाड़ियां केह्ड़ी कियो लेइयां न अग्गे क्यूंकि अगर ओ इक ऐसा जगह ऐ उत्थों अगर तुस अग्गै चलदे जागे उदे अग्गै थोआनू उधमपुर शैह्र लब्बी जाग और उत्थुं अग्गे अग्गे ते कश्मीर दा वी रास्ता ऐ ते एह् कुछ जगह ऐ जेह्ड़ी जम्मू दे अग्गे पीछे न ते इदे बाद वी अगर तुसें और अग्गे जाना हो और जगहं दिक्खनियां हो इत्थे साढ़े वैश्णो देवी दा मंदर ऐ जेह्ड़ा कि पुरे देश च बड़ा मशहूर ऐ ते इदे अलावा थोआनू शिव खोड़ी ओह् बी रेआसी आह्ली रेआसी डिस्ट्रिक च पोंदा ऐ ते जि'यां थोआनू वैश्णो देवी दा मंदर सनाया ओह्दे बाद नौ देवियां दा मंदर ऐ ओह्दे बाद बाबा डंसर ऐ बाबा जित्तो ऐ मतलब की बोह्त सो बोह्त जगह ऐं जेह्ड़ियां तुस दिक्खी सकदे ओ इदे अलावा वी अगर थोआड़ा और वी मन ऐ दिक्खने दा ते अगर तुस अखनूर शैह्र आई जाओ एह् बी बड़ी के प्राचीन जगह ऐ जित्थे जित्थे राजतिलक होया हा राजा रणजीत सिंह दा उत्थे गै थोआनू कामेश्वर मंदर लब्गे लबगा फिर उत्थे इक फोर्ट लब्बग और वी उत्थे पांडव गुफा ऐ ते एह् सारी चीजां न जेह्ड़ियां तुस अगर तुस जम्मू आए दे ओ ते जित्थे तुस कुछ के जैदा दूर निं ऐ कोई कोई त्रि किलोमीटर कोई चाली किलोमीटर दी रेंज च तुस दिक्खी सकदे ओ सारीं चीजां ते मिगी लगदा अगर तुस सिर्फ जम्मू ही जाना ते एह् सारी चीजां न ते जम्मू तु बाह्र जाग्गे ते जि'यां पूंछ डिस्ट्रिक ऐ उत्थे वी बड़ी शैल जगहं न डोडा आह्ली साइड जागे किश्तवाड़ आह्ली साइड जागे उत्थे वी बड़ी शैल जगह न फिर अगर तुस बसोली अल जागे बनिहाल जागे ते उत्थे वी बड़ी सोह्नी सोह्नियां जगह न बिलावर आह्ली साइड जागे उद्दर वी बड़ियां शै शैल जगहं न ते इस तरीके कन्नै तुस अगर तुस जेह्का जम्मू आए दे ओ ते इन जगहं ही दिक्खी सकदे ओ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी ओके